हलो हरि ओम हरि ओम हा त तव्हांखे असां लोन जे बारे में चयो हुयोसीं न

असांजो सरकारी उहो आहे इहो कमु त असांखे त इहो चवणो ई पवंदो ज़रूरु की हे हे डॉक्यूमेंट आहे हे हे काग़ज़ खपंदा आधार कार्ड कंपलसरी पेन कार्ड कंपलसरी ऐं तव्हांजो बैंक में पंहिंजो अकाउंट आहे असां तव्हांखे इन करे था फ़ोर्स कयूं त असां त हाणे आहे न लोन वोन में लोन में आहे न व्याजु घटिजी वियो आहे असां तव्हांखे पंहिंजे पंहिंजे करे असां तव्हांखे लोन लाइ वधीक चई चऊं था भई लोन खणो अॻियां हली तव्हांखे प्रोफ़िट पवंदो अजाई तव्हां बज़ार मां पैसा खणो व्याज ते इन करे तव्हांखे असां लोन लाइ कंदा आहियूं की लोन खणो घटि व्याजु ईंदुव इन करे बज़ार में व्याजु ॾाढो महांगो थो पए इन करे मां तव्हांखे ॼणु तव्हांखे फ़ोन पिए चयो की अच लोन कराइणु लोन तव्हां वठी था सघो एच डी एफ़ सी बैंक में बि असां आहियूं कमु कंदा आहियूं इन करे असां तव्हांखे चयो गवर्मेंट जा रुल आहिनि गवर्मेंट जी हीअ बैंक आहे इन करे तव्हांखे मां चयो की लोन खणी वठो हा त पोइ या त तव्हां तव्हांखे आहे न एफ़ डी बि कराए सघो था ऐं जेकॾहिं तव्हां पंहिंजी मम्मीअ लाइ एफ़ डी कराईंदा न हाणे असांजो एफ़ डी में व्याजु आहे न थोरो वधीक अची वियो आहे पहिरियों असांजो छह सत टका हूंदो हो हाणे एट पॉइंट फ़ाइव जीरो आहे असांजो थोरो सुठो गवर्मेंट कयो आहे व्याजु सुठो ॾे थी ऐं भई घट में घटि तव्हा साल साल जो बैंक में एफ़ डी कराईंदा त तव्हांखे सुठो फ़ाइदो पवंदो मां तव्हांखे हीअ सलाह ॾींदमि त तव्हां आहे न एफ़ डी करायो ऐं ॾाढी सुठी बैंक अथव एच डी एफ़ सी गवर्मेंट बैंक आहे त तव्हां भई गवर्मेंट बैंक में एफ़ डी करायो जेकॾहिं तव्हां लोन न था खणी सघो त भले तव्हां एफ़ डी करायो मां तव्हांखे सलाह ॾींदमि हा त मां ठीकु आहे पंहिंजे स्टॉफ़ जे माण्हुनि खे चवां थी तव्हांखे हैरान न कंदा ऐं तव्हांखे हैरान कयो अथऊं इन लाइ पंहिंजे माण्हुनि खे मां सॉरी चई सॉरी तव्हांखे चवनि था उहे असांजे तर्फ़ां ॿीहर तव्हांखे हू हैरान न कंदा इहा मां तव्हांखे गेरंटी हा हा ठीकु आहे मां पंहिंजे पंहिंजे स्टॉफ़ खे चई थी छ छॾियां ठीकु आहे तव्हांखे कॾहिं बि कम हुजे त महिरबानी करे तव्हां अची था सघो असां वटि थैंक यू